यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है सरकारी शासन में बहुत ज़्यादा कमियाँ है जैसे कि सरकारी शासन यहाँ पर कोई भी योजना चलाई जाती है तो ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता है जिसमें लोग भाग भी नहीं ले पाते हैं सरकारी कमियाँ हैं ये जैसे किसी भी तरीके का योजना चला गया तो अगर इस योजना के बारे में लोगों को पता चलेगा तभी न लोग उसमें जुड़ेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्रामीण वासियों के आने से पहले ही वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं तो यह कमियाँ हैं और पर्यावरण सुरक्षा तो हो ही रहा है जगह जगह जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे है उसे काट कट रहा है और यहाँ जो है सामाजिक अशांत अशांति भी फैल रहा है इस तरीके से क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है कौशल विकास चलाया जा रहा है तो इसके बारे में भी किसी को नहीं पता चल रहा है और जो भी सरकारी सरकारी जो कामें चलाई जा रही हैं सरकार के तरफ से जो भी योजना बनाया जा रहा है वो उसका जो जो भी जो लाभ होता है वो इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पाला है लाभ इसलिए भी नहीं पिल मिल पारा है क्युकी वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में उतना उन्नति नहीं किए है अभी शिक्षित नहीं है इसलिए उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है जिससे वो अपनी समश्या रख भी नहीं पाते सरकार के पास यह सब सब चीजें जो है सुविधायें ग्रामीण में होनी चाहिये इसी से और राजनीतिक कि बात किया जाए तो राजनीति भी यहाँ बहुत तेज़ी से चल रही है